ہم اگر کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول میں جیسے کوئی چیز کی ضرورت ہو اسٹیسن وغیرہ پہ اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو اسٹیسن وغیرہ پہ کوئی چیز اچھے نہیں جاتے ہیں ہیں جیسے کہ سرکاری چیز ہے تو ان میں تھوڑی صاف صفائی ہم لوگوں کو بھی رکھنی چاہیے جیسے باتھ روم ہوا اگر ہم لوگوں کو ضرورت پڑا تو باتھ روم گئے تو ہمیں صاف صفائی نہ ملا اور گندگی ملتے ہیں جیسے اسٹیشن جاؤ اگر بھوک لگی ہیں تو کچھ کھانے اچھے نہیں ملیں گی باسی وغیرہ ملتے ہیں اور اس کا دام بہت زیادہ ہی لیتا ہے بہت زیادہ ہی لیتا ہے تو اسٹیسن پہ ان سب چیزوں کی اچھی سویدھا ابھی تک نہیں ہوئی ہے کیونکہ جیسے پانی پینا ہو تو پانی ہم لوگوں کو بوتل خرید کر پینا پڑتا ہے آر او والا اویلیبل پانی رہنا چاہیے ہر ایک اسٹیسن پہ پر ابھی تک ہر ایک اسٹیسن پہ یہ پانی اویلیبل نہیں ہوا ہے اور کچھ بھی کی ضرورت ہو کسی چیزوں کی تو ڈھونڈو تو وہ چیز نہیں ملتی ہیں اسٹیسنوں پہ ضرورت مندی کی جیسے کہ دوا وغیرہ اگر ڈھونڈا جائے تو وہ سب بھی نہ ملتی ہیں ابھی بہت چیزوں کی ضرورت ہے اور کھانا وغیرہ صحیح نہیں ملتی جیسے چاول وغیرہ منگاؤ کھانے کے لیے تو باسی وغیرہ دے دیتے ہیں دال چاول سموسا وغیرہ ادھر ادھر جو بھی ہے مطلب باسی تباسی کھانے کے لیے دے دیتے ہیں تو یہ سب کیسے ہونا چاہیے کیسے